हम लोग अपने अपने यहाँ खाद बनाने के लिए कुछ तरीक़े ऐसे होते हैं जैसे कि जानवरों का खाद खाद बनाने गोबर हुआ मल मूत्र हुआ उसका सड़ा फड़ा अनाज हुआ ये सब सारी चीज़े होती हैं एक जगह इकट्ठा करते हैं उसको कम से कम नहीं तो महीनों भर सड़ाते हैं सड़ाने के बाद उसको अच्छे से वो खाद बनाते हैं वो जो खाद होते हैं हम लोग उसकाे अपने गाँव में देसी खाद बोलते हैं उसको और देसी खाद जैसे कि मान लीजिए गेहूँ बोना हुआ धान लगाना हुआ इस देसी खाद का उपयोग करते हैं तो हम लोग की ये फ़सल जो होती है ना वो बहुत ही मज़बूत होती है और फ़सल ख़ास कर के देसी खाद से जो फ़सल ये उगता है ना उसमें थोड़ा सा अच्छी मतलब ताक़त होती है और देसी खाद की वजह से फ़सलें भी अच्छी होती हैं जैसा भी जैसे देसी खाद को बनाना हुआ तो हम लोग क्या करते हैं गोबर हुआ गाय का गोबर भैंस का गोबर अन्य प्रकार के जैसे सड़ा सड़ा फड़ा ये क्या हुआ पेड़ पौधे जैसे कि धान की कटाई जब होती है जो पुअरा बोलते हैं लोग पुअरा को भी सड़ा गला कर हम लोग उसकी खाद बनाते हैं और वो सब देसी खाद खेत में डालते हैं तो अपनी फ़सल जो होती है बहुत ही अच्छी और उपजाऊ होती है इस फ़सल को उपजाने के लिए देसी देसी खाद का यूज जो होता है बहुत अच्छे से होता है और देसी खाद के ज़रिए से हम लोग का किसान अपनी फ़सल बहुत अच्छे से उगाते हैं